त्वचाके नीक करै खातिर लए लोक की की करैत रहय तहिए तब लोककेँ नहि पुरैत रहय तऽ क्रीम व्रीम नहि रहैत रहै तऽ लोक की लगबै रहय नीमके पत्ता चुड़ि कऽ आ वहए त्वचामे लगबै रहै ओकर बाद की करैत रहय जे ओ जेना नेमो होइत रहय कम लए तऽ ओ नेमोके सकता ओकरा पीसि कऽ आ ओ लोक लगबैत रहय तऽ त्वचा ओकर मोलायम होइत रहय बाल जेना सफेद होय जाइत रहय ककरो बाल उड़ि जाइत रहय उखड़ि जाइत रहय तऽ ओहि खातिर लेल की करैत रहय तहिया मट्टिएसँ लोक माथाकेँ धुअइत रहय तहिया शैम्पू नहि होइत रहय तऽ मट्टी लगबैत रहय माथामे ओकर बाद लगबैत रहय त्रिफलाके चूर्ण त्रिफलाके चूर्ण लगयलासँ केश पकनाइ घटैत रहय नीमके पत्ता पीस कऽ मूँहमे लगबैत रहय सौँसै त्वचामे लगबैत रहय तऽ ओहिसँ सभके त्वचा बढ़िआँ रहैत रहय चिक्कन क्रीम तहिया होइ नहि रहय इएहसभ लोक लगबैत रहय लेकिन तबमे आबमे बहुत फरक छै आब तऽ लोक क्रीम तरह तरहके लगबै छै तहिया लोकके नहि क्रीम लगबैत रहय उएहसभ लगाए कऽ बालके भी धुअइत रहय आ बालमे धोलाके बाद लगबैत रहय सरिसौके तेल सरसौके तेल लगबय उएह तेलसँ बाल नहि पकैत रहय आ सभ दिना औरत आ मर्द सभे सरिसौएके तेल लगबय आ उएह लगाए कऽ लोक रहैत रहय ताहिया आब लोकके तरह तरह तरहके तेलो होलै क्रीमो होलै आब जकरा जे ओरियाइ छै से करै छै तहिया ओतेक नहि होइत रहय तहिया लोकके मट्टीसँ माथा धोअइत रहय त्रिफलासँ लोक माथामे लगाए कऽ ओहिसँ धोअइत रहय नीमके पत्ता चुड़ि कऽ पीसि कऽ ओ लगबैत रहय नीमके पत्तासँ लोकके त्वचा ठीक रहैत रहय आब जकरा जेना जेना ओरियाइ छै तेना करै छै तहिया लोकके ओसभ नहि होइत रहय तऽ नहि करैत रहय आब सभ आदमी अपन अपन व्यवहार अपन अपन तरह जकरा जेना त्रिफलाके कोइ कोइ नीमेके पत्ता कोइ नेमोवला छिलकाकेँ पीसि कऽ ओकरे लोक लगबैत रहय आब तऽ लोक ओसभ लोक नहि करैत छै जे ओतेक मेहनत के करतै सभके सभ अपन अपन तौर तरीकासँ सभ अपन अपन लगबैत रहय आ सभ अपन अपन सम्हारैत रहय जेना ओरियाइत रहय तेना गरीबी तहिया बहुत रहय गरीबीके कारण लोकके इसभ करय पड़ै रहय आब गरीबी ओतेक लोकके छै आ नहि छै लेकिन सभ लोक आब श्रिङ्गार करै छै अपना अपना मुताबिक आब ककरो कोइ पूछै नहि छै सभकेँ तेल कड़ुआ लगबयके त्रिफलासँ नहाय मिट्टीसँ नहाय इएहसभ करैत रहय सभके अपन अपन उएह रहय व्यवहार ककरो कोइ कए देतै थोड़बे दैत रहय पुरैत रहय नहिए जकरा जेना होइत रहय तेना करैत रहय मट्टी त्रिफला नेमोके छिलका इएहसभ लोग सेवन करैत रहय माथो धुअइत रहय रहए तऽ शैम्पू नहि होइत रहय उएह सभसँ धुअइत रहय उएहसभ व्यवहारमे रहय आ सभकेँ इतने काम रहय